अॼु खां महिनो पहले असां विजय सेल्स वारे वटु वियासीं टीवी नईं वठण लाइ रंगीन टीवी नईं वठण लाइ सॼे परिवार सां गॾु ऐं उते अलॻि अलॻि प्रकार जूं टीवियूं हुयूं जेके जंहिं मां असां छावंजाह इन्च जी ॾिठी चुनी ऐं वरतीसीं उते अॻिले ॾींहुं माण्हू आयो लॻाए वियो घर में टीवी टीवी जीअं ॾिसण में सुठी पई लॻे तीअं अॼुकल्ह जे ज़माने हिसाब सां जेकियूं जेकियूं नयूं शयूं हुयूं के असां मोबाईल बि था हलाए सघूं ऐं यूट्यूब बि हलाए था सघूं टीवीअ में उहे सब फी उन में हुआ ऐं असां खे जाम वणे पई ऐं सुठी बि हुई सैमसंग कम्पनीअ जी वरती हुई जीअं अलॻि अलॻि कम्पनियूं जेके असां खे लॻुभॻु पई असी हज़ारे जंहिं में अचण खां पोइ इहो लॻो कि असां कुझु नओं ई था ॾिसूं टीवी त असां पहले बि ॾिसंदा हुआसीं पर हुन अचणु खां पोइ अलॻि ई पियो लॻे जो कि पहिरीं असां खे टीवी हूंदी हुई दॿे वारी टीवी पोइ असां ऐल ई डी वर्तीसे जंहिं सां असां जो अधु जॻहि ही घिरिजी वई मतलब पूरो नओं पियो थो लॻे